क'कराझार जिल्लायाव गुबुन हान्थिफोर एबा जारिमिनारि जायगाफोरा जाबाय बिदिनो तिनालि कारिगाव बाजार तितागुरि बाजार बिदिनो बिसमुरि बाजार बिसमुरि बाजार नेसनेल हाइवे थायो बिदिनो गामि बाजारनि सिङावबो गामि थानाय जायो बेफोराव हाबनो थाखाय गनायथि लानानैबो हाबनांगौ सोंनानै थांनांगौबो जायो लामा मिनथिनाय जायाबा बेफोरनि थाखायबो सोंनायाव जेबो गोब्राबथि जाया बेखौ जों आसा खालामो नोंथांनिसिम नोंथाङा सोंनायफोरखौबो गाज्रि मोननो नाङा आरो मोजाङै मोजाङै लामाफोरखौ दिन्थिहरबानो जाबाय गुबुन गुबुन जारिमिनारि एबा जायगाफोर हान्थिनायफोरखौ लानानै मोजां मोजां जायगाफोरजों खिन्थाहरनांगौ आरो गुबुननिथिं जायगाफोरावबो थांबा बेबादिनो खिन्थालायनांगौ आरो जेरैखि जाया जेराव थांनांगौ बेयावनो सहैबानो खालामनाय जायगाफोराव खिथा हरनांगौ बेखौनो नोंथांनिसिम आसा खालामो जोङो